आब खेलैके एकदम व्यवस्था बढ़िआँ हो गेलै हन सरकार बढ़िआँ ब्यवस्था देने हइ इसकुलमे हुला लगा देने हइ जेना किरकेट देलकै धियापुताकेँ बॉल देलकै खेलैके लिए इसकुलिआसभके उएह तरहसँ सभके देलक खेलै लए खेलैके बाद गेन्द होल बॉल होल बैट होल किरकेट होल जकरा जे मोन होइ पसन्दसँ अपन खेललक आब इसकुल आरमे भी झूला लागि गेलै हन धियापुताकेँ सुविधा जइसे ओ हूला होलै उने से उने गुड़काबैबला जेना इसकुलबला अइ चाहे गाँव घर होलै पञ्चायत भवन हो गेलै ओ सभमे हूला हइ तऽ ककरो बॉल बैट हइ तऽ केकरो गेन्द हइ तऽ ककरो किछु हइ सभ खेलैके व्यवस्था ठीक देने हइ व्यवस्था ठीक हइ बच्चा हइ धियापुता हइ सियानके हइ सभ अलग अलग सिस्टमसँ देने हइ स्य बाल बच्चाकेँ कोनो नोकसान नहि पहुँचैके चाही उएह हिसाबसँ खेलैके चाही जहाँ सुरक्षित रहै जेना बॉल होलै गेन्द होलै बाइट होलै किरकेट होलै आब किरकेट जेना ओ बाहर बाहर खेलै समस्तीपुर आ चाहे दरभंगा ई सभमे खेलय तऽ इन्टरनेटपर सभ घरपर बैठे बैठऽ देखै छै हँ फिर भी इन्टरनेटपर की चलै हइ नहि चलै हइ सभ घरहीपर बैठल बैठल आदमीसभ देख लै छै हँ कहाँ की होइ हइ नहि होइ हइ मोदी सरकार आ चाहे कोइ सभ अपना गाँवेसँ बिहारसँ इन्टरनेट चालू कयलाके बाद सभकिछु अपन घरहीपर सँ देख लेलक बैठल बैठल आब थोड़के गाड़ीसँ चाहे आ भाड़ासँ रिजप कऽ के जाइ हइ तऽ किरकेट देखय आब इन्टरनेटके जमाना हइ घरहीमे बैठल बैठल पूरे काम हो जाइ हइ सभ वाइफाइ तऽ कोइ लुकेशन तऽ कोइ किछु तऽ कोइ किछु चालू कऽ के अपना देखलक घरहीपर सँ